क'क्राझार जिल्लायाव नों जोङो बुंनो थाङोब्ला गिबि हारिमुआरि खुंथाय होनोबा बैसागु खौनो होननो हायो बैसागु होनोब्ला जोंहा क'क्राझार ओन्सोलाव गोबां गाजा गोमजायै खौ खुङो फालियो दा बेहाय धोरोम बासिलाया लासे हारि बासि लाया लासे जोङो बैसागु रंजानाय फोरबोखौ जोङो फालियो दा बे बैसागुनि अनगायैबो जेरै कालि पुजा दुर्गा पुजा खृसमास बेफोर बादि फोरबो फोरखौबो जोंनि क'क्राझार क'क्राझार जिल्लायाव फालिनाय जायो जेरै दुर्गा पुजा होनोबा जेरै बेंगलि फोरनि गुबुन हारिफोरनि दा बेफोरो गोबां माने सानथाम सोनि थाखाय जायो गिदिर गिदिर मेला जायो बेफोराव गोबां मानि गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राइ जेरै मुवा बेसाद फोरबो फाननो फैयो जेरै खृसमास होनोबा खृसमास आवबो जोंनि जायगायाव थानाय क'क्राझार जिल्ला याव थानाय खृसमास होनो खृस्थियान फोरा गोबां गाजा गोमजायै फालियो दा बेफोराव धोरोम बासिलाया लासे जोंनि हिन्दु धोरोमनि बा बाथौ धोरोमनि मानसिफोरा बो खृसमास समाव खृस्थियान फोरनाव थांनानै रंजाफाहैनायखौ जों नुनो मोनो धोरोम फोथायनाय होनोब्ला जोंनि जायगायाव फोथायनाया जेरै बाथौ धोरोम बाथौ धोरोमनो जेरै खेराय खेरायफोरबो होनाया जोंनियाव दङ नुनो मोनो खेरायफोरबो होनायखौ जेरै जेरै बेंगलिफोरखौ जेरै फुजा होनाय नुनो मोनो गिदिर गिदिर दुर्गा फुजा कालि फुजा होनाय नुनो मोनो जेरै दिवालिफोर हलि हलि समावबो बेबादि जयैनो हारसा दिनै गुबुन हारि खौ दिनै बासि लाया लासे बर' हारिनि आरो गुबुन हारिनियाबो हलि समाव जयै रंजानायखौ जों नुनो मोनो हलि आवबो बिदिनो गाजा गोमजायै ज' ज'यै बयबो खौसेयै फालिनायखौ नुनो मोनो आरो बेबादिनो हारिमुवारि बिथिंआव जेरैहाय मोसानाय बेफोर गासिबो थायो जेरै हारिनि गाव गावनि हारिया बेरखाङो गुबुन गुबुन हारि नि गेजेरावबो गुबुन गुबुन गावसोरनि हारिफोरा बेरखाङो बेबादिनो खौसेयैनो हारिमु गावबा गाव नि हारिमुखौ बेरखांहोनायखौ नुनो मोनो